साढ़े इंडिया च ना जेह्ड़ा एह् एनवायरमेंट दे रिलेटेड जेह्डे़ बाताबरण दे रिलेटेड जो बी एह् कॉजेज न तुस दिक्खी सकदे साढ़े इ'त्थें लैंडस्केप बड़े होंदे साढ़े प्हाड़ें च खास करियै उधमपुर च ते बहोत जादा न जेह्ड़ा एह् जम्मू आह्ला रस्ता ते जां फिर तुस दिक्खी सकदे जेह्ड़ा कश्मीर आह्ला रस्ता ऐ इस रस्ते च कि'न्ने जादा लैंडस्केप होंदे लैंडस्केपां होंदिया केह् होंदे ओह् उ'त्थें लैंड ड्रॉट होई दी कुदै पानी निं बरखा नेईं होंदी कुदै फ्लड आई जंदा कदें कुछ होई जंदा ते एह् सब कोह्दे कन्नै एह् साढ़ा बाताबरण जेहड़ा ऐ ओह् चेंज़ होआ दा इ'त्थें जेह्ड़ा इफेक्ट ऐ एरिया जेह्ड़ा ऐ ओह् इ'यां थोह्ड़ा नरमी टाइप ऐ जेह्ड़ी ओह्दी बजह् ने एह् जेह्ड़ी पृथ्वी ऐ जां जेह्ड़ी जगह ऐ अपने आप धस्सी जन्दी ख'ल्ले ई ते तुस दिक्खी सकदे ओ जेह्डे़ साढ़े रीवर ओवर फ़्लो होई जदियां तवी जेह्ड़ी पानी फुल होई जंदा फॉरेस्ट जेह्डे़ ओह् अज्जकल लोग कट्टना शुरू करी गेदे माउंटेन्स जेह्डे़ उ'नें ई रोड बनाने आस्तै पूरा उसी माउंटेन गी ढाह् दे जेह्ड़ी साढ़ी सॉइल ऐ ओह् उसी होर जादै उपजाऊ बनाने आस्तै उसी इ'न्ने जादा ब ओह् पा दे दवाइयां पा दे इ'न्नियां ते ओही सब सब कदूं दा रेट ऐ दो ज्हार तुस दिक्खी सकदे दो ज्हार इक कोला अग्गें ना एह् सब साढ़े इंडिया च जादा करना शुरू होई ऐ लोकें पर लेकिन ओह्दी बजह् नै साढ़ी जेह्का सीजन ऐ ओह् कि'न्ना जादा इफेक्टिव होई दा अज्ज दा दस साल पैह्ले ना साढे़ जे एंड के च जां साढ़े उधमपुर च गरमी जेह्ड़ी ही ओह् घट्ट होंदी ही ठंड जादा होंदी ही लेकिन हून वेदर च इ'न्ना चेंज आई दा मौसम च इ'न्ना चेंज़ आई दा की जेह्ड़ी साढ़ी गरमी जादा होई गेदी ते जेह्ड़ी ठंड ऐ ओह् थोह्ड़ी घट्ट होइये दी बरफ पैह्लें इ'त्थें उधमपुर च बरफ पौंदी होंदी ही दो ज्हार इक तक्कर लेकिन उस दा बाद इद्धर कदें बरफ ही निं पेई ओह्दी एह् असें ई कि'यां पता लगदा जेह्ड़ी बरखा होर एह् सब जेह्ड़ा मौसम चेंज़ होया एह् कि'यां होऐ दा एह् सब चेंज़ एनवायरमेंटल दे कारण होऐ दा साढ़ा बाताबरन चेंज़ होई दा ओह्दी कारण असें ई इ'न्नी सारियां प्रॉब्लम जेह्ड़ियां न ओह् फेस करना पोआ दियां ते अस दिक्खने साढ़े इंडिया च जेह्ड़ा बहोत सारे ऐसे एरियाज़ न जि'यां अस दिक्खी सकने उत्तर प्रदेश साढे़ असाम नागालैंड ते केरला आह्ली साइड फ्लड आवा दे क्यों आवा दे सब साढ़ी सारी मतलब पर प्रदूषण फैला दा लोकें च अंधविश्वास जागा दा ओह्दी बजह् नै एह् चीज़ जेह्ड़ी ऐ इफ़ेक्ट करा दी साढ़ी पीपल्स गी होर में चाह्न्नी कि जेह्ड़ा साढ़ा इंडिया ना एह् शुद्ध रोहे होर जेह्ड़े पेड़ पौधे जादा उगान जे गड्डियां प्रयोग घट्ट करन ते असें गी इसी रोहे की साढ़ा देश जेह्ड़ा ऐ ओह् इक दम साफ सुथरा रेह् जेह्ड़े लोग गंद पा दे ओह् गंद घट्ट पान बस इस तो इ'यै दी होनी चाहिदी